لکھنے کے دوران حوصلہ مند اور متوجہ رہنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کیا آپ با قاعدہ ڈائری یا جرائد لکھتے ہیں عام طور پر کس زبان میں لکھتے ہیں لکھنے کے دوران حوصلہ مند اور متوجہ رہنے کے لیے میں سکون کی جگہ تلاش کرتا ہوں جہاں کسی طرح کی کوئی آواز نہ ہو اور ہم ہم اپنے مزاج کو اور اپنے ذہن کو پوری طرح ایک یکسوئی کے ساتھ ایک جگہ لگا کر کچھ لکھ سکیں اس طرح سے کرتے ہیں اور وہاں میرے لیے سامنے کتابیں ہوں اور اگل بگل میں کچھ پڑھنے لکھنے کی چیزیں ہوں تاکہ میرا ذہن اسی ماحول میں رہے اور اسی طرح سے ڈائری لکھتا رہتا ہوں ڈائری بھی لکھتا ہوں مضامین بھی لکھتا ہوں جرائد بھی لکھتا ہوں اور کس زبان میں لکھتے ہیں تو اردو عام طور سے اردو ہی میں لکھتا ہوں عربی میں اور انگلش میں خاص طور سے اردو میں زیادہ لکھتا ہوں میں